آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کتنا بڑھ چکا ہے کہ جب کسی کو کسی سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے کے زمانے میں اسے خطوط لکھنا پڑتا تھا لیکن آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ آدمی فوراً فون اٹھاتا ہے اور فوراً رابطہ ہو جاتا ہے چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کیلومیٹر کے دوری پے کیوں نہ ہو اسے فوراً رابطہ ہو جاتی ہے اور جب کسی کو کوئی حساب کرنا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں تو آدمی کاغذ اور قلم کا استعمال کیا کرتا تھا اور آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ آدمی فوراً کیلکولیٹر اتھا اٹھاتا ہے اور فوراً حساب کر لیتا ہے تو آج کا ٹیکنالوجی کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آدمی فوراً دیر کا کام کرنا نہیں چاہتا فوراً جلدی ہی کرنا چاہتا ہے جیسے کہ پہلے کسی کو اگر کسی کے پاس کسی سے باتیں کرنا ہوتا تھا تو آدمی خط لکھتا تھا اور دو دو تین تین دن کے بعد ہفتوں مہینے کے بعد پہنچتا تھا خط اور آج کا ٹائم ایسا ہے کہ آدمی فون اٹھاتا ہے اور تورت اس سے رابطہ ہو جاتی ہے آج کا ٹیکنالوجی اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے